تلنگانہ کے تعلیمی شعبوں میں بہت سی تبدیلیات کی ضرورت ہے تلنگانہ سرکار کو غریب بچوں کے لیے اسکالرشپ اور اسکیم سم پرووائڈ کرنی چاہئے گی جس سے وہ جس کا وہ فائدہ اٹھا کر اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں تلنگانہ سرکار سرکاری اسکولس میں اچھے سے اچھی کمپیوٹر لیبس معائنہ کرائے جس کی وجہ سے اسٹوڈینٹس کو علم حاصل کرنے میں مزہ آئے تلنگانہ سرکار کو ہائی کوالیفر ٹیچرس ہائر کرنی چاہئے جس سے جس کی وجہ سے اسٹوڈینٹس اپنے بیسک نالج انکریز کر سکیں